چند سال پہلے تک موبائل فونز جو ہيں تو صرف فون كرنے كے ليے ایز آ فون استعما ل ہوتے تھے مطلب كال كرنے كے ليے كال ريسو كرنے كے ليے ليكن اب جو اسمارٹ فونز آگئے ہيں وہ ميرے حساب سے فون كے علاوہ اور بھى بہت سارى چيزوں كے ليے استعمال ہونے لگے ہيں جيسے كہ كيمرہ ہوگيا ويڈيو ہوگيا اور اس كے علاوہ فوٹوگرافس كھينچے جا سكتے ہيں اس كے عللاوہ آج كل تو لوگ ٹى وى كم ديكھنے لگے ہيں اور پكچرز وغيرہ جو ہے تو آن لائن يا او ٹى ٹى پليٹفارم سے موبائل پر ہى ديكھ ليتے ہيں اس كے علاوہ جو ہے تو ايک انٹرٹينمينٹ كا ذريعہ بھى بن گيا ہے اكثر لوگ جو ہے تو انٹرنيٹ براؤزنگ وغيرہ كے ليے بھى اسمارٹ فون كو استعمال كرنے لگے ہيں تو اس كے علاوہ آ جيسے كہ گوگل ميپس وغيرہ استعمال كر كے آ ايک جگہ سے دوسرى جگہ جايا جا سكتا ہے تو اب اب يہ بہت زيادہ الگ الگ چيزوں كے ليے استعمال ہونےلگا ہے اسمارٹ فون پہلے جو تھا وہ صرف زيادہ تر كال اٹينڈ كرنے اور كالز دينے كے ليے ہى مطلب فون كرنےكے ليے ہى استعمال ہوتا تھا تو يہ فرق آگيا ہے اسمارٹ فونز اور پرانے موبائل كى اندر اور مجھے لگتا ہے كہ اگر ابھى جو زيادہ آسانياں ہوگئى ہيں تو ايک دشوارى يہ بھى ہوئى ہے كہ اب كنٹينيوسلی بندہ جو ہےنا اپنے موبائل كے ساتھ بالكل چپكا ہى ہوا ہوتا ہے اور اس كے علاوہ اگر ہم سے موبائل چھوٹ جائے تو ايسا لگتا ہے كہ ہم اس پورى دنيا ميں كہيں بہت برى طريقےسے گم ہو گئے اور اب پتہ نہيں كہ ہم اپنى ايڈينٹى بھى كيسے تلاش كريں كيوں كہ موبائل اورفون دونوں كے آنے كے بعد ايک تو سب سے بڑى دقت يہ ہوگئى ہے كہ ہم نمبرز ياد ركھنا بھول گيے ہيں تو ہمارے اپنے قريبى رشتہ داروں كے نمبر بھى بس اب فون ميں سيو ہوتے ہيں تو ہم بس نمبر ياد ركھنا بھول گئے ہيں اگر ہم كسى جگہ كھو جائيں يا موبائل كھو جائے تو ہميں يہ تک بھى دماغ كام كرنا بند كرديتا ہے كہ فون تو ہم کئی كس طريقے سے دوسروں سے كسى سى كنٹيكٹ كريں كوئى نمبر بھی ياد آتا اور آج زيادہ تر ميں تو تھرى منتھ كا پيكيج لے ليتى ہوں جو رفلى اراؤنڈ پانچ سو سے چھ سو تين مہينے كے ليے يا ايٹى ڈيز كے ليے ميرے ميں خرچ ہوتا ہے انٹرنيٹ كى براؤزنگ ميں گھر پہ كيوں كہ ميرے پاس وائى فائى ہے تو اس ليے ميں زيادہ براؤزنگ كرنا ڈيٹا كے پيكيج سے اتنا پرىفر كرتى اور تھوڑا مجھے ڈيٹا پيكيج پہ انٹرنيٹ كی اسپيڈ بھى سلو لگ لگتى ہے حالانكہ ٹو تھرى جى كے بعد اب فور جى ميں زيادہ بہتر ہے اور مجھے لگتا ہے كہ فائي جى نيٹ ورک آنے كے بعد جو ہے تو ميں فائي جى نيٹ ورک آنے كے بعد كنكٹيويٹى اور اچھى ہوگئى ہے اور پہلے كے مقابلے ميں كنكشنز جہاں پر ٹاورز اور سنگلنز ہوتے ہيں تو پہلے سے زيادہ بہتر كام كرتے ہيں ليكن جہاں پر نہيں ہوتے تو ميرا خيال ہے كہ وہ پھر پہلے والے پرانے كنكشن ہی زيادہ بہتر تھے شايد تو يہ ميرا اوور آل ويوو ہے اس چيز كے اوپر